एॾी अहिड़ी जाम एप्लीकेशनूं जाम ऐप आहिनि जेके रोज़ु पाण खे जाम मदद करे कंदियूं आहिनि जीअं सभिनी खां पहिरीं अगरि मां ॻाल्हि कयां त डेली वॉकिंग स्टेप जी हिकु ऐप ईंदी आहे जेके तव्हां केतिरा स्टेप्स रेग्यूलर्ली तव्हां रोज़ु हलो पिया उहो तव्हांखे ॾीदियूं आहिनि ऐं माण्हू पंहिंजो हिकु फ्री टाइम में उहो ॾिसी सघे थो की अगरि उन जा उहा आइडल्स स्टेप्स जेके हूंदा आहिनि जेके न थिया आहिनि उन जा त उहा रोज़ु पंहिंजा उन में कवर करे सघे थो स्टेप्स ऐं ओतिरा हली करे क़दमु उहो पंहिंजी जेकी तकलीफ़ू आहिनि शरीर जी उहा मिटाए सघे थो ऐं हिकु ॿीं हिकु एप्लीकेशन जेकी मुंहिंजे ध्यान में आहे उहो हूंदी आहे की रेग्यूलर्ली तव्हांखे हिकु इंटरवल्स में तव्हांखे हिकु रिमांइडर ॾींदी की तव्हांखे पाणी पीअणो आहे भई जेके माण्हू हुन जी आदत आहे घटि पाणी पीअण जी हू तव्हांखे ॿुधाईंदी की भई तव्हांखे हाणे पाणी पीअणो आहे इन पर्टीकुलर ब्रेक में त उहो बि माण्हू ध्यानु ॾेई करे पंहिंजी शरीर में पाणी जी क़ीमत जेकी आहे उहा पूरी करे सघे थो ऐं पंहिंजे शरीर खे तंदुरुस्त करे सघे थो